हम खाता खुलवाना है सर आप कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा तो क्या क्या कागज़ लगेगा सर

जोआइंट खाता खोलाना है माने उतना हम पैसा धरे फिर भी निकाल लें ऐसा खाता खोलाना है हाँ हाँ

हाँ है है हाँ हाँ है वह सब है उ सब पास रहे आधार काड है पेन काड भी है फोटो भी है हाँ

यह तो नहीं है अब क्या है पति नहीं है लड़के को देंगे हाँ हाँ वही लड़के को नाम देंगे हम अपना नाम रहेगा हीरा देवी मेरा नाम है

अच्छा फ़ीस नहीं करना है पैसा तोड़ा रखना है या फिर ज़रूरी पड़े तो हम निकाल सकते हैं ऐसा खाता चाहिए हमको खाता हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो बचत खाता है तो उसी को ना बोलते हैं सर हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा लड़का नहीं रहेगा नहीं होगा नहीं है लड़का सर लड़का बाहर रहते हैं नहीं है इसी लिए पूछ लिए हैं नाए हमको कहना है जो मान मान लीजिए लड़का नहीं है लड़का को हम फोटो देंगे तो हो सकता है क्या फोटो से अच्छा कोई दिक़्क़त नहीं ठीक ठीक है हाँ अच्छा बात है आप बहुत अच्छा से समझा दिए बहुत अच्छा लगा

रख दिए हाँ